अ हेल्ल'

औ दं दं ओमफ्राय माब्ला नांगौमोन

बबे जायगायाव फालाय क'क्राझाराव ओमफ्राय मा बिबाराथ' मा मा नांगौ गासैबो दंजोबो ओमफ्राय दा माबायदि बिबार नांगौ नोंनो मा मा बिबार नांगौ

बेसे बुरजा बुरजा नांगोन फालाय सेरबा मा मायाव होगोन नों मा हाबाया बेसे गिदिर डेक'रेसन

गेट गेटआव नांगौ ना नाङा गेटफ्राव होनबाथ' बुरजायानो नांगोन पास केजिजों जानाय नङा दंनायाथ' दं गासैबो दंजोबो मेरिग'ल्डबो दं रजनिगन्धा दं गलापबो दं किन्थु बुरजा बुरजा नांगोन बे पास खेजिजों जानाय नङा बे एसे बुरजाखौनो नांगोन नों गेटआवनो बुरजा नांगोन

औ बारा गाखोआथ' नों मेरिग'ल्डफ्रा बिराट अजन जायो नों एक केजिआव ट्रिस सल्लिस्तासोल' पिस गाखोयो बुरजा नांगोन एसे बांसिन नांनो हागौ दस खेजिसो नांनो हागौ औ दस खेजिसो नांनो हागौ ओमफ्राय दामा मेरिग'ल्डआ फिफ्टि रुपिस लायो पार केजि फिफ्टि रुपिस ओमफ्राय रजनिगन्धाया एसे बारा लायो दामा बे चेन नालाय रजनिगन्धाखौ बारा लायो हा नाय नायनोसै नायनोसै र' बेसे बुरजा नांगौ मागौ आं मानसि फाथायहरनोसै ओमफ्राय साजायहैनोसै बेसे बुरजा थाङो उनाव थायसे थायनैआलाय थायसे थायनैया खम बारा खालामजागोन दे

ओमफ्राय ओरैनो फ्रेसखौ नांगौ ना एसे साननै सानथाम जानाय फ्रिजआव दोन्नायखौ नांगौ नोंनो दे फ्रेसखौनो आं अर्दार होनोसै फ्रेसखौनो अर्दार होनोसै आं बिहरनोसै जायखिजाया नोंनाव मोजांआनो थांगोन मोजां मालानो थांगोन आं नों होन्नाय बायदिनो मानसि फाथायहरनोसै बिबारखौ लानानै बिसोरो साजायहैथोंसै आरो जागोन जागोन मोजां जागोन आं बेबायदिनो अनेक मानसिफोरनि बिराट गिदिर गिदिर हाबा खुंखाबाय आरो बै हाबाफ्राव बिबारफोर साजायहैबाय दे होनबा जाबायना औ दे